हांव पुस्तकां वाचताच ताचे भायर हांव कांय मासिका वाचतां कांय वर्तमानपत्रां वाचतां जशीं आमच्या कोंकणींतलीं भांगरभूंय आनी चडशी मासिका म्हणल्यार बिंबू हांव वाचतां आमच्या भांगरभूंय कोंकणी दिसाळेचेर खुबशी अशी म्हायती आमकां मेळटा जे आमच्या गोंयभर राज्यांत जे कितें घडटा तें आमकां भांगरभूंय आमची कोंकणी मासीक दिसाळ्यांतल्यान आमकां मेळटा तशेंच बिंब हें जें मासीक जे आसा तें बिंब मासिकाचेर वेगवेगळे जे व्हडले व्हडले साहित्यीक आसा ते बरयतात तांचें साहित्य वाचपाक मेळटा तितून कसलेंच बंदन ना त्या मासिकाचे सगळेच तरेचे जे नवोदिती आसा आनी जे जेश्ठ आनी श्रेश्ठ वा प्रतिश्ठीती आसा तेय लेखक बरयतात तशें कविता वेगवेगळे तरेचे प्रकारूय तितून पळोवपाक मेळटात कविता कथा लेख उखाणी लोकवेदारचेर आदारीत साहित्य हें सुद्दां थंय पळोवपाक मेळटा आनी खूब कितें तरी शिकपाकूय मेळटा